ہندوستان کا فیشن بہت جگہوں کا فیشن کو رجھاتا ہے اور یہاں کے فیشن دنیا بھر میں مشہور ہیں یہاں کی ساڑیز یہاں کی ہندوستان کی ساڑی ہندوستان کی ٹریڈیشنل ڈریسز بہت زیادہ مشہور ہیں ایسی بہت ساری فلمیں ہیں جن میں ہم ایسے لباس ہیں جو ہمیں بہت پسند ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں انہیں بنانے کی بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جس میں بہت اچھا پہناوا پہنایا غیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسی بہت سی فلمیں ہیں جنہیں ہم نے بھی فالو کیا ہے ہم نے بھی خود بنائے ہیں باجی راؤ مستانی میں مستانی کی جو ڈریسز تھیں بہت اچھی تھیں بہت عمدہ لباس تیار کیے گئے ہیں بہت سلیقے سے بنائے گئے ہیں بہت اچھے لگے ہیں ہم وہی ہم نے بھی اپنائے ہیں بہت سی بہت سارے ڈریسز ہیں ویر زارہ کی ہیں ویر زارہ کے بھی بہت سارے ڈریسز ہم نے خود بنائی ہیں اور باہر بھی بنوائی ہیں